बहाबा हा हा खोनादों नामा ओइ गायग्रा गायग्रा गायग्रा गायग्रा

बिगायाव ना मोरै बिगायाव बोरैनो ओइ सारि बिगासो नांगोन बेखौ मालिखजों हायालाय माबायदि जागायाव धला ना बोरि

ए होम्बा जों जागोन दे लामा लामा सेर ओ आरो

गोथौ दे होम्बालाय सासे मानसिनि ना बेलेग बेलेगनि

दामाबि एसे बुरजा बुरजा जागोनदां नोंथाङा मोजाङै खबर लादो होनबा दे होम्बा खबर लाफिनगोन नोंथांखौ